मौसम के अनुसार से हमलोग को कुछ फ़ायदा होता है कुछ नुकसान भी होता है जैसे जाड़े में हमलोग को कुछ ठण्डी की वज़ह से मौसम के अनुसार मतलब ज़्यादा ठण्डी की वज़ह से चना उना में ठण्डी लग जाती है तो वह फूलता नहीं है बाद में वह खराब हो जाता है और कुछ गर्मी में मौसम के अनुसार गर्मी में गेहूँ है सरसों है सब खेती अच्छे से होती है उसकी कटिया होती है तो हमलोग उसको झाड़ पछोड़कर अच्छे से कण्डाल में भर देते हैं हमलोग उसको रखते हैं उसको पछोते हैं धोते हैं फिर पिसवाने के लिए देते हैं उसको तो मौसम के अनुसार बरसात में बहुत दिक्कत होती है थोड़ा पानी उनी ज़्यादा गिर जाता है तो हमलोग को चलने उलने में बहुत दिक्कत होती है मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमलोग मच्छरदानी उच्छरदानी की व्यवस्था करते हैं हमलोग रास्ते रोड पर हमलोगों को चलने में बहुत दिक्कत होती है तो इधर से रोड पानी बहुत ज़्यादा गिराने से हमलोग को दिक्कत होती है तो इसके लिए हमलोग अपना रास्ता बनाते हैं बरसात में कैसे हम चल पाएँ कैसे हम ठण्डी के मौसम में हमलोग रज़ाई का यूज़ करते हैं स्वेटर निकालते हैं पहनते हैं फिर गर्मी आ जाती है तो उसको रख देते हैं अब वह रख देने के बाद जब जाड़ा आएगा तो निकालेंगे गर्मी में हमलोग ज़्यादा